हां ते दिक्खेआ जा गल्ल आई गेई स्मार्ट फोनें दी पैह्लें ते पैह्लें ते स्मार्ट फोन होेंदे गै नी हे बटने आह्ले फोन होंदे हे ओह्दे च साढ़े जेह्ड़े पराने जमान्ने दे होंदे हे साढ़े पूर्वज साढ़े रिश्तेदार ओह् कि'यां गल्ल करदे हे बड़ी मुश्किलां आंदी ही ओह्दे च गल्ल बड़ी मुश्कलें होंदियां हियां कोई अज्ज दे टैम उप्पर जियां बड़े ऐप चले दे न उस टैम उप्पर इन्ने ऐप निं होंदे हे मतलब सानूं कोई बी सानूं बड़ी मुश्कला आंदियां ही ओह्दे फोन च पैह्लें ते दिक्खेआ जाह्ग ते अज्ज ते दिक्खेआ जाह्ग बहुत अंतर ऐ फोनै च स्मार्ट फोन बड़े बदली गेदे न स्मार्ट फोनै च बड़े बड़े सारे ऐप आए दे न ते बड़े ईजली अस गल्ल करी सकनें न ते दिक्खेआ जा स्मार्ट फोन च अज्जकल अस फोटोआं लेई सकदे आं फोटोआं फोटोआं पैह्लें बड़े मुश्कलें लेई सकदे हे हून अस बड़े असानी कन्नै अस फोटोआं लेई सकने आं अज्जकल डिजटल कैमरे आए दे बड़े साफ फोटोआं आंदियां न जियां अस जियां अस लब्भदे आं ओह्दे उ'आं गै अस फोन च लब्भने आं अस ईजली गल्ल करी सकदे आं कुसै कन्नै बड़ी देर कन्नै गल्ल करी सकने आं बड़ा टाइम लाइयै गल्ल करी सकने आं हम अस बड़ी अज्ज कल बड़ी स्मार्ट फोन च चार्ज बड़ी बधी गेदी ऐ ईजली गल्ल करी सकदे आं अस वाल्यूम ब्राईटनैस्स बगैरा ईजली करी सकने आं दिक्खेआ जाह्ग ते अज्ज दे टैम उप्पर बड़े सारे ऐप आए दे न जेह्दे जेह्दे च अस जाइयै ते बड़ा किश जियां दिक्खेआ जाह्ग स्वीगीस जमैटो बड़े सारे ऐप आए दे न जियां जेह्दे च अस आर्डर बगैरा करी सकने आं ईजली अज्ज दे टैम उप्पर साढ़ी मम्मियें गी निं चलाना आंदा फोन बड़ी मुश्कलां आंदियां न अज्जकल दे स्मार्ट फोन यूज करने ताईं इवन कि असें बी निं आंदे अपने स्मार्ट फोन पूरे शैल करियै यूज करने असें बी निं आंदे न क्योंकि इन्ने सारे अंडवास फीचर आए दे न अज्ज दे टैम उप्पर फोने च कि असेंगी कोई कोई ना कोई प्राब्लम आंदी रौंह्दी ऐ के असेंगी किश ना किश समझ निं आंदा ऐ पर फिर बी अस स्मार्ट फोन बड़ी चंगी तरह् चला दे आं इ'यां बड़े ईजली चला दे आं ते दिक्खेआ जाह्ग कंप्यूटर कंप्यूटर हम अस फोन च यूज करने होन्ने आं ते कप्यूटर च बड्डी स्क्रीन लब्भी जंदी ऐ ते अज्ज कल फो कंप्यूटर लैपटाप जादा प्रैफर करदे आं फोन तों ते अज्ज ईजली अस बुकिंगां करी सकदे आं फोन तों अज्ज जेह्दे कोल स्मार्ट फोन ऐ ते ओह् घर बैठी बैठी सारा कम्म करी सकदा ऐ अज्ज कल इंस्टाग्राम चला दा ऐ ते ईजली अस फेमस होई सकदे आं किश ना किश करियै वीडियो शीडियो बनाइयै किश बी करियै ते अस जो ऐ बड़ी ईजली जो ऐ अपने आप गी फेमस करी सकदे आं अज्ज फेम पाई जाई सकदी ऐ फोनै उप्परों तो दिक्खेआ जाह्ग ते फेम अज्ज हम इस ईजली अस बाल्यूम ब्राईटनैस्स जो ऐ अडजैस्ट करी सकने आं अपने फोनै उप्परों कोई प्राब्लम कोई बी प्राब्लम निं आंदी ऐ सानूं अज्जकल दिक्खेआ जाह्ग ते स्मार्ट फोन अज्जकल एह् के जादू दी छड़ी आंह्गर आक्खी सकदे आं अस जादू दी छड़ी जियां होंदी ऐ उ'यां गै अस ईजली जो ऐ ओह्दे कन्नै किश बी करी सकने आं घर बैठे बैठे अस कुतै बी गल्ल करी सकदे आं किसी बी दुनियां दे किसी बी कोन्ने दे बंदे कन्नै गल्ल करी सकने आं बड़े ईजली गल्ल करी सकने आं अस फोनै उप्परों अस कालां करी सकदे आं इक दूए गी दिक्खी सकदे आं जिसी बी जाने दी जरूरत निं पौंदी ऐ अस ईजली जे गल्ल करी सकने आं ते सानूं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ अज्ज कल अस बड़ी ईजली बाल्यूम अडजस्ट करी सकने आं ते स्मार्ट फोन दे उप्परों इक बड़ी ईजली गल्ल करी सकने आं स्मार्ट अज्ज कल स्मार्ट फोन बड़े अडवांस होई गेदे न जियां दिक्खेआ जाह्ग अस ईजली ओह्दे उप्परों फोन करी सकने आं कोई बी ऐप यूज करियै अस अपनियां बुकिंगां शुकिंगा पैह्लें कराई सकदे आं कि अग्गें सानूं कुदै जाइयै सानूं प्राब्लम निं आह्ग असें कुदै जाना होग जियां असें होटल गै जाना ऐ शिमला जाना ऐ होटल जाना ऐ ते असें पैह्लें गै बुकिंग कराई लैचै ते अग्गें सानूं कोई प्राब्लम निं आह्ग जियां अज्जकल असें गड्डियां नी लभदियां अस कुतै दूर पार दे इलाके च चली जान ते सानूं गड्डियां निं लभदियां अस ईजली कैब बुक करियै फोनै उप्परूं गै जाई सकने आं अस सानूं कोई प्राब्लम निं आह्ग जातरा जुत्तरा जन्ने आं उत्थें जाइयै बी असें बुकिंगां करानियां होग ते अस पैह्लें बी जा करी सकने आं दिक्खेआ जाह्ग अज्ज दे निक्के निक्के निक्के बच्चें गी फोन चलाना बड़े असानी कन्नै आई जंदा ऐ फोन उप्परों गै लोक बच्चे अज्जकल पढ़ी लैंदे न बच्चें गी कोई प्राब्लम निं आंदी अज्जकल यंग जनरेशन जेह्ड़ी ओह् फोन बड़ा यूज करदी ऐ बट फोन दे नैगटिव पाजिटिव दौनों यूज़ होंदे न ते कुछ नैगटिव यूज करदे ते कुछ पाजिटिव यूज करदे न जो जेह्ड़े पाजटिव यूज करदे न उ'नेंगी बड़ी हैल्प मिलदी ऐ फोनै उप्परो असें पढ़ना होग ते सानूं बड़ी हैल्प मिलदी ऐ फोना उप्परों बर्ल्ड दे बैस्ट टीचरें कोला अस पढ़ी सकने आं सानूं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ सानूं कोई डाउट होग ते अस ओह् क्लियर करी सकने आं कुसै कन्नै बी ते सानूं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ ते एह् ही ऐ स्मार्ट फोनै दा यूज दिक्खेआ जाह्ग ते स्मार्ट फोन अज्ज बड़े हैल्पफुल होए दे न साढ़े सानूं असें कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ असें कुतै बी जाना होग असें कोई माड़ा टैम नी दिक्खना पौंदा अस ईजली कोई निं कोई कम्म करी लैन्ने आं अज्ज कल आनलाइन आनलाइन वर्क होई जंदा ऐ अस आनलाइन कोई बी कम्म करियै पैसे कमाई सकने आं आनलाइन कुछ बी करियै पैसे कमान्ने आं आनलाइन अस कम्म करियै आनलाइन बर्किंग करियै पैसे कमाई सकने आं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ सानूं घर बैठी बैठियै कम्म करियै कम्म करी करियै अस पैसे कमाई सकने आं पेंटिंग करी सकने आं फोनै उप्परों गेम खेढी सकने आं फोनै उप्परों अस अपना टैम पास करी सकने आं फोनै उप्परों ते अज्ज दे टैम उप्पर स्मार्ट फोन दी बड़ी हैल्प ऐ सानूं ते कोई बी प्राब्लम निं आंदी ऐ ते दिक्खेआ जाह्ग स्मार्ट फोन अज्ज दे टैम उप्पर बोह्त यूजफुल्ल ऐ साढ़े ताईं ते एह् ही ऐ स्मार्ट फोन अज्ज टाइम पर बोह्त यूज़फुल्ल ऐ थैंक्यू